हाल फिलहालमे अभि एक घटना घटलै रहै रहए कि दू हजार एकैसके जे सङ्घ लोकसेवा आयोग यू पी एस सीके ओकर जे रिजल्ट एलै रहै ओकरामे हमरे सबके क्षेत्रकेँ कटिहारके एकटा लड़का जेछै प्रथम स्थान अनलक हँ जेकि पूरा देशमे नाम नाम कमेने रहए देशे नहि हमर मिथिलाक्षेत्रकेँ नाम हमर सीमाञ्चल इलाकाके भी नाम भेल रहै आ जे जगहसँ हम छी एतऽ ओ पढ़बो ओ केलक हँ बचपनमे तऽ ई बहुत बड़ा महानता कहबै जे एकटा महानता भी छै कि जे एतुका नाम रोशन केलकै ओ बच्चा तऽ इसब बहुत चीज अखनि देखलिए कि ई सब न्यूज पढ़ए छिऐ तऽ मनमे आनन्दित होइत छै जे छै बच्चा बच्चाके प्रोत्साहन मिलैत छै ओहो बच्चा आगाँ किछु करए लिअऽ चाहैत छै देखैत छै ओकर नाम भेलै चचा या मामा जे भी छै भैया इतना बड़ा नाम केलके क्षेत्रकेँ भी भेले पूरा देशमे ओकर नाम भेले हर न्यूज ओकर कवर कए रहल छै हर सब आदमी ओकर माता पिताके पहुँच रहल छै ओकर बात कए रहल छै तऽ ओकरा प्रोत्साहन भी मिलैत छै अभी तकके जितना भी बच्चा देखबै ओ सब इसबसँ जुड़ाव महसूस करते तैयारी करैके कोशिश करतै देशके लिअऽ किछु करैके ओकरोमे जज्बा हेते तऽ उसब चीज यहाँ देखलिए हँ जहिसँ हम इसब पढ़िके बहुत जादा खुशी हमर मिलै हँ तऽ ई सब खास न्यूज छिऐ दोसर आब ई कहि सकैत छी एतऽ बला डेवलपके लिए है तऽ मेडिकल कॉलेज सबके घोषणा भेलै पूर्णियाँमे मेडिकल कॉलेजकेंँ तखनो बहुत अच्छा लागल है इहो सब क्षेत्रकेँ बच्चा डॉक्टर इन्जीनियर सब बनतै तऽ अच्छा रहतै